भतरतपुर ज़िले में महत्वपूर्ण स्थान मशहूर स्थान बहुत हैं ऐतिहासिक स्थल भी हैं भरतपुर ज़िले में स्टेडियम लोहागढ़ स्टेडियम बना हुआ है जिसमें आर्मी की भर्ती होती हैं रहती हैं अंबेया उसमें खेल भी होते रहते हैं कुश्ती का खेल टूर्नामेंट बैडमिंटन व अनेक प्रकार के खेल होते रहते हैं वहाँ पर स्पोट का भी बहुत अच्छा दिल्चस्प है स्टेडियम की वजह से हमे एक बच्चे हैं भाई मेरे दोस्त हैं उन उन्होंने आगे चल कर बहुत है गोल्ड मेडल जीते हैं और भरतपुर ज़िले में लोहागढ़ किला भी है जिसके चारों और पानी ही पानी है जिसे अजेय है जिसे का नाम है अजेय लोहागढ़ का किला जिसका मतलब है कि उसे आज तक किसी ने नहीं जीता उसके राजा बच्चू सिंह थे उसके उसके पुत्र महाराजा सूरजमल हैं सूरजमल जी की मूर्ति भी भरतपुर के किले में बनी हुई है वहाँ मंदिर भी हैं गणेश जी का मंदिर है वहाँ हनुमान जी का भी मंदिर है मूजियम है किले के अंदर जो मिस मूजियम में महाराजा सूरजमल बच्चू सिंह जवाहर सिंह इन सब के हथियार रखे हुए हैं और प्राकृतिक विशेषता हैं कि वहाँ पर गर्मियों में गर्मी पड़ती रहती है और सर्दियों में सर्दी बरसात में बरसात होती हैं व वहाँ भरतपुर का किला है उसकी बहुत अच्छा है देखने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते रहते हैं विदेशी पर्यटक आते रहते हैं जो यह किला है उसे आज तक कोई जीत नहीं पाया क्योकि उसके चारों ओर खाई है और उसमें पानी भरा हुआ है उसमें मगरमच्छ हैं मछली साँप बिच्छू आदि हैं जिससे एंट्री गेट बस दो हीं हैं उस भरतपुर किले के अंदर जाने के लिए और किले में बहुत अच्छी तरह से सजावट कराई है किले का निर्माण महाराजा बच्चू सिंह ने किया था उस किले में जो दरवाजे लगे हुए हैं वह दिल्ली के लाल किले के दरवाजे हैं वहाँ से वह उखाड़ कर लाए थे और वह यह लोहागढ़ किले में लगा दिए गए भरतपुर ज़िले के अंदर अनेक बहुत जगह पर महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति लगी हुई है बहुत चौराहों पर सूरजमल जी की मूर्ति लगी हुई है क्योंकि सूरजमल जी वहाँ के महाराजा थे उनका वंशज भी अभी तक चल रहा है उनके वह राजा महराजा हुआ करते थे उस किले में निवास करते थे महराजा सूरजमल जी थे और महाराज सूरजमल जी के पिताजी बच्चू सिंह थे उन्होंने संसद के अंदर बहुत